साढ़े रेआसी दे लाके अस्पताल बड़े शैल न पर उत्थे फैसिलिटी बिलकुल शैल नेईं ऐ कदी कदी ते डाक्टर टैमै दे नी आंदे बट पेशेंटे गी अपनी जान गवानी पौंदी इस बजह कन्नै कोई पूरी चीज़ां नी होंदी अस्पताल च सिद्धा जम्मू रेफेर करी उड़दे लोकें गी कदी इद्धर लो रोड बी ढंगै दे नि ऐ अग्गें जित्थे दिक्खो इन्नी साली रोड ढंगै दी ऐ ही नि बिच्च गड्डे होई दे बड़े सारे लोकें दे ऐक्सीडेंट होई जंदा रास्ता जाम होई जंदा लोगें ई आने ई बड़ी दिक्कत होंदी अग्गें पिच्छे ते फैसिलिटी इद्धर बिलकुल शैल नि ऐ में एह् आखनी ते रोड ऐ जो ओह् नए बनाने चाहिदे कि ऐक्सीडेंट नी हो लोग आरमै कन्नै अग्गें पिच्छे जाई सकदे केईं बार बच्चें दा पेपर होंदा ते रोड खराब होई जंदे ते उ'नें गी जाने दी बड़ी मुश्किल होंदी ते में चाह्न्नी आं कि सारे रोड ऐ शैल तरीके कन्नै बनाए ताकि लोकें बी अराम कन्नै अपना कम्म करी सके